जय झूलेलाल दादा तव्हांजे होटल जो खाधो ॾाढो सुठो आहे मां तव्हांजी होटल में अचा थी लास्ट टाइम ऐं अॻिले साल बि तव्हां वटि होटल में आई हुअमि तव्हांजी होटल में जाम गर्दी हुई जाम ॿाहिरि सभु बीठा हुआ से हिन करे मां तव्हांखे वेनती थी कयां त हाणे मूंखे टाइम इहो मुंहिंजी न्याण आहिनि धीअर आहिनि त हुनखे बि ॿाहिरि बीहारणो न मुंहिंजे ॿार न्याणुनि खे ख़राब न लॻे इन करे मां तव्हां मूंखे टाइम ॾियो त मां उन टाइम ते मां ॿारनि खे वठी अचा ऐं मूंखे अठ ॼणनि लाइ सीट खपे सते ऐं अठे जे विच में त महिरबानी कयो कोई सुठी जॻह बुक करे ॾियो हा ते अचा मां ऐं कार ॿ टे कारियूं बि आहिनि जे भाउ जो कारियूं मां ॿाहिरि बीहारण सघां अॻिए साल बि आई हुअमि त जाम गर्दी हुई